ہیلو کار میکینک سے بات ہو رہی ہے میری جی سر میں یہ بول رہا تھا نا مجھے اپنی کار کو سروسنگ کروانی تھی اور آئل چینج کروانا تھا ہو جائے گا سر میں لاجپت نگر دہلی سے بول رہا ہوں جی جی ہو جائے گا تو سر مجھے یہ بتا دیجیے سروسنگ آئل آئل چینج کرنے کا کتنا آئے گا خرچہ سر دونوں کام کروانے ہیں آئل بھی چینج کروانا ہے اور سروسنگ بھی ہونی ہے جنرل سروسنگ جو ہوتی ہے نا وہ کروانی ہے چھ ہزار روپئے تو یہ آخری ریٹ بتا رہے ہیں آپ کچھ کم زیادہ نہیں ہوگا اچھا اچھا تو آپ مجھے اپنا بتائیے نا دکان ہے کہاں آپ کی لکشمی نگر تو سر اس کا کھلنے اور بند ہونے کا سمئے کیا ہے اچھا اور ہفتے میں پورے دن کھلا ہوتا ہے اچھا اچھا اور آپ جو ہے اس میں جو ہے ادر کانچ وانچ بھی اگر چینج کروانی ہے تو ہو جائے گا اچھا کتنا ٹائم لگ جائے گا سر دو دن کچھ زیادہ نہیں ہوگا کچھ جلدی نہیں ہو سکتا اس میں

ہاں ہاں میرے کو ایمرجنسی ہے تو میں نا صبح چھوڑ دوں گا کل گاڑی تو آپ مجھے شام تک دے دیں گے تو اچھا رہے گا بہت بہتر ہوگا مناسب ہوگا اچھا میں کل صبح گاڑی چھڑوا دیتا ہوں ڈرائیور کے ہاتھ ہے نا چلیے ٹھیک ہے سر ہاں میں چھڑوا دوں گا کل بالکل آپ بے فکر ہو جائیے ہے نا کام بالکل اچھا کیجیے گا اس سے پہلے بھی میں کروایا ہوں پھر وہ اس میں بار بار خرابی آ رہی ہیں کام اچھا ہونا چاہیے پیسے کی فکر نہیں ہے چلیے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اوکے بہت بہت دھنیواد